साढ़े एरिया च सब्जी मंडी बजार हैन मार्किट होर आटा डिप्पो फिर ते बड़े सारे ऐसे दकानां हैन जित्थे सब्जियां मिलदियां जां फिर आटा चौल मिलदा दालां मिलदियां न जित्थे लोक जंदे न अपने घरै दा राशन बगैरा खरीददे न होर टूरिस्ट बी जाई सकदे न उत्थे बड़े सारे मार्किट ऐसियां लगदियां न जित्थे कपड़े बिकदे न जां यूलिरी स्टोर न फिर रेस्ट्रोरेंट न शैल शैल मार्किट दे अंदर ही फिर ओहदे बाद जेह्ड़े बर्तन दी दकानां न जित्थे भांडे बगैरा मिलदे न फिर मिट्टी दे भांडे मिलदे न होर ओहदे बाद जेह्ड़ी जेह्ड़े ग्रोसरी स्टोर होंदे न ते बड़ी सारियां ऐसिया चीजां जगह ऐ इत्थे साढ़े इद्धर कम्पलेक्स बी हैन जित्थे लोग कपड़े बगैरा खरीदी सकदे न ते बहुत कुछ ऐ होर एह् सब चीजां दी जेह्ड़ी एवरेज प्राइज रौंहदे न ओह् मतलब हर चीज दा इक इक प्रटीकुलर प्राइज जेह्ड़ा ऐ ओह् फिक्स होंदा ऐ होर

फिर जूते दी दकानां न इत्थे जूते बगैरा खरीदी सकदे न सब कुछ मिली जंदा साढ़े इद्धर काफी अफार्डेवल ऐरियां काफी अफार्डेवल मार्किट ऐ होर मेडीकल स्टोरस बगैरा बी हैन दवाइ'यां ताईं लोक दवाइयां खरीदी सकदे हास्पिटल बी ऐ ते गौरमैंट हस्पिटल ते ओह् ते काफी अफार्डेवल होंदे बस दस रपेऽ दी पर्ची कटवाओ डाक्टर कन्नै मिली सकदे होर दवाई बगैरा बी फ्री मिली जंदी ऐ अगर थुआढ़ा मतलब कि आयूषमान भारत आहला कार्ड होऐ ते सब कुछ अफार्डेवल ऐ काफी ईजी ऐ लोक अपनी मर्जी दे अकाडिंग खरीदी सकदे न करी सकदे